گلوکاری گائک وغیرہ ہوتے ہیں جو گانا نعت وغیرہ گانا پسند کرتے ہیں ہوں انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے گانا لیکن سننے والے بھی اگر ہو تو انہیں اور سننے والوں کو ان کا گانا سننا پسند ہوتا ہے ان کو گایا ہوا اچھا لگتا ہے ان کی آواز تو ان کو گانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے جو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سننے والوں کو جب اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم اور گائیں ان کی اور یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ان کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اور گائک اچھا گائک بننے ہر شہر میں بہت ہی ویسے شہر میں بہت ہی گائک ہوتے ہیں جو گانا وغیرہ نعت وغیرہ غاتے ہیں نعت وغیرہ گانا بہت ہی اچھا لگتا ہے میں نعت گاتی ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنی آواز سب خود ہی لیکن ویسا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو وہ میں گاتی ہوں اور اب سننے والوں کو میری آواز کیسی لگتی ہے انہیں اگر اچھا لگتا ہے بہت تو میرے دل میں بھی بہت خوشی ہوتی ہے جو ہماری آواز دوسروں کو اچھا لگ رہا ہے آگے گانا کوئی گائک وغیرہ بنے گائک اتنا اچھا گائے اور زیادہ گائے جو لوگ خوش ہوئے سن کر بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت سارے گائک ایسے ہوتے ہیں جو گانا وغیرہ بہت زیادہ گانا پسند کرتے ہیں گانا نعت وغیرہ یا بہت سی چیز ویسے چیز پسند ہوتا ہے ہم ان کا گانا سننے والے بھی گانا ان کا سنتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے ان کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے جب ان کے گانے سننے والے کو جب اچھا ہماری آواز لگ رہی ہے تو ہم کیوں نہ گائے اور